पहिलेक बच्चा रहै से किछु खेल ओलके कबड्डी खेलै रहै रऽ गुल्ली डण्टा खेलै रहै रऽ किछु प्रभाब नहि पड़ै रहै रऽ

आ पहिला जबानाबला गेन्द रहै रऽ गुल्ली डण्टा खेलै रहै तऽ बच्चाके किछु प्रभाब नहि पड़ै रहै रऽ आब ओ बच्चाके जतेक ने प्रभाब पड़ै लगलै हन मोबाइलके नेटके जबाना अइलै हन ओहिआ से आरो बच्चा अथी भए गेलै हन कबड्डी खेलै रहै तखन तऽ कोइ दिक्कते नहि होइ रहै रऽ गुल्ली डण्टा खेलै रहै तऽ कोइ दिक्कते नहि होइ रहै रऽ